गुजरात में मीडिया द्वारा इलाही अलॻि चैनल ॾिनल आहिनि जीअं त गुजराती चैनल आहिनि ॿ चारि ॿिया प्राइवेट चैनल बि आहिनि ऐं सरकारी चैनल बि ॾिनल आहिनि अलॻि अलॻि चैनलनि द्वारा अलॻि अलॻि कवरेज थींदी आहे राजनीतिक ते बि सुठो कवरेज कंदा आहिनि हिते कोई बि पार्टीअ जो नेता अचे त हुनजी सॼी डिटेल सभु चङी तरह सभु ॿुधाईंदा आहिनि ऐं ॿियो त जीअं मनोरंजन जो कोई साधन थींदो आहे त सॼो मीडिया द्वारा कवरेज करे सुठी तरह हुनजो परचार कंदा आहिनि ॾेखारींदा आहिनि क्राइम बि किथे कोई कंहिं एरिया में थींदो आहे त हर जगहि ते मीडिया वारा पहिरीं पहुंची वेंदा आहिनि हुन क्राइम खे बि झट पकड़े वठंदा आहिनि मीडिया द्वारा पकड़ाइजी वेंदी आहे क्राइम बि ऐं सुठो कवरेज करे हुनखे ॾेखारींदा आहिनि मीडिया जा अनेक चैनल आहिनि जीअं गुजराती चैनलनि में त तुरंत हर जगहि ते पहुंची वेंदा आहिनि ऐं झट हुन ते कवरेज करे छॾींदा आहिनि ॿिया बि चैनल आहिनि प्राइवेट बि पर गुजराती चैनल ॾाढा ॿ चारि सुठा ॾिनल आहिनि जेके कवरेज सुठी कंदा आहिनि ऐं परचार हुनजो सुठो थी वेंदो आहे एडवर्टाइज़मैंट ॾियणी हुजे त हुन चैनलनि ते सुठी तरह एड बि थी वेंदी आहे परचार बि सुठो थी वेंदो आहे कवरेज बि हर जगहि ते सुठी करे वेंदा आहिनि किथे सांस्क्रतिक प्रोग्राम थींदो आहे कंहिं बि भाषा जो त उहा बि कवरेज करे वठंदा आहिनि ऐं पहुंची वेंदा आहिनि किथे बि पाण खे मीडिया द्वारा काई पाण खे एड बि ॾियणी हुजे त उहा बि झट पाण पहुचाए सघंदा आहियूं पंहिंजी शइ जो परचार बि थी वेंदो आहे हुन में हर शइ जी फैसिलिटी आहे गुजराती चैनलनि में ॿिया त हिंदी चैनल बि जाम अनेक आहिनि उहे बि सुठो परचार कंदा आहिनि मीडिया में उहो बि सुठो पंहिंजो ॾेखारींदा आहिनि